हाँ नमस्कार

क्या क्या हाल चाल है

समाजिक ओमाजिक के जो हो रहा है सड़क ओड़क के बारे में कैसे होगा कुछ जगह भी सही नहीं है अच्छा जी हमेशा सड़क सही नहीं रहता है कहीं ऊँचे ऐसे जगह बन गया है तो हाँ और लाइन भी हमारे यहाँ सही नहीं आती है हाँ और वही सब प्राब्लम है हाँ सड़क का प्राब्लम है लाइन भी क्लियर नहीं मिलता है बंद रहता है इसी से यही सब और सब ठीक ही है

हाँ हाँ सड़क और रायन के लिए थोड़ा गड़बड़ी है हाँ तो ठीक है अप्लीकेसन अप्लीकेसन दिया जाएगा लिखकर के हाँ उसके बारे में आप देखिएगा हाँ हाँ क्योंकि नहीं देखने से काम नहीं हो पाएगा पूरा हाँ तो समस्या बन समस्या बनी रहेगी इसी तरह नहीं देखने से यही सब करना है और अब उनको प्राब्लम ये है कि जो गल्ला मिल रहा था उसमें जो कि वो कट रहा है ये भी देखना है

कि क्यों कट रहा है भाई कैसे क्या बात है

मालूम हो जाने से

हाँ हाँ मालूम हो जाएगा हाँ ठीक है

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नमस्कार